जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल दादा कहिड़ो हालु आहे दादा दादा मां तव्हांखां हिकु जेको आहे पावर बैंक वरितो हुओ पर उन में मूंखे सम्झ में नथो अचे जेको पावर बैंक जो कमु ई नथो करे जेको आहे थोरी देरि मतिलबु उहो मोबाइल में लॻाया थो त कमु करे थो पियो उन खां पोइ बंदि थो थी वञे जॾहिं हुन जी मतिलबु कैपेसिटी जेकी आहे उहा ॿ कलाक जी आहे पर पंद्रहं मिंट बि नथो हले जेको आहे ता ॿुधायो मां छा कया हुन खे मां तव्हांखे उन खे छा तव्हां छा कंदो मतिलबु चेंज करे ॾींदव या उन खे मतिलबु पैसा वापसि कंदव ऐं अहिड़ो ॿियों कहिड़ो एड़ो प्रोडक्ट आ तां वटि जेको आ जेको सही मतिलबु ॿिनि कलाकनि जो बैकअप ॿ कलाक हले ऐं मतिलबु ईअं न थिए की कोई धोखो ॾे विच में छाकाणि त मुंहिंजो कमु आहे प्रॉपटी जो त हुन में छा आहे की काफ़ी लंबी लंबी ॻाल्हि थींदी आहे हिन करे उहो मूंखे अहिड़ो प्रोडक्ट ॿुधायो ऐं हिन खे रिप्लेस कयो या रीफंड करे जेको तव्हांखे ठीकु लॻे तव्हां मुखे ॿुधायो त मां हुन जे हिसाब सां तव्हां वटि अचा ऐं उन खे चेंज करे वञा या मतिलबु मां पैसा वठी ॿिए कंहिंखा वठा जेको आहे ठीकु आहे झूल जय झूलेलाल